अॼुकल्ह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जो चङो ई वाधारो थियो आहे ऐं उन में जेके असांजे लिखण जा नमूना आहिनि उहे बि बदिलजी विया आहिनि ऐं ग्रामेटिकल ग्रामर जो एतिरो असां पंहिंजो यूज़ असां नथा कयूं पिया ऐं हर को पंहिंजी सहूलियत जे हिसाब सां लिखे थो पियो बिना ग्रामर खे ध्यान करे पर मां सोचींदी आहियां त जॾहिं लिखूं असां राइटर्स ब्लॉक ते या कंहिं क्रिएटिव ब्लॉक में त असांखे उन जे विषय जी ग्रामर ग्रामर जो ॼाण थियणु खपे ऐं जेके असांजा सुठा लेखक आहिनि उन्हनि खां कुझु प्रेरणा वठी करे मां हुननि खे पहिरीं पढ़ंदी आहियां ऐं उन्हनि ते सोच विचार करे पोइ मां पंहिंजे शब्दनि जे अनुसार हुन खे कॾहिं लिखंदी आहियां त इन बारे में मूंखे हुननि सां थोरी मदद त मिली वेंदी आहे पर मां जेको पंहिंजो भाव लिखणु चाहींदी आहियां उहो बि मूंखे मिली वेंदो आहे